स्कूल में मेरा पसंदीदा विषय सामाजिक विज्ञान है इसमें मजा इसलिए है मुझे क्योंकि में समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और समाज सेवा मुझे सर्वोपरि लगती है क्योंकि सामाजिक एकता एवं सामाजिक भाईचारा इस समाजशास्त्र में आता है और मुझे विशेष मजा आता है क्योंकि में समाज से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मुझे समाज सेवा वाली विषय सामाजिक विज्ञान विशेष पसंद है क्योंकि इसमें अनेको बार त्यौहार में आनंद आता है और हमको बड़े उत्साहित होकर उसमे जो है मजा लेते है इसलिए समाजशास्त्र विषय मुझे विशेष पसंद है